ہلو وعليكم السلام كون جى ميں ڈاكٹر شاہ زيب بول رہا ہوں جى ميں فرى ہوں

مطلب جس حساب سے آپ نے اپنے سينٹمس بتائے ہيں وہ سب سيمٹم جو ہیں ٹائیفائیڈ كے ہيں آپ ايک كام كريے گا كل صبح دس بجے جو ہے ميرى كلینک كھل جاتى ہے آپ وہاں آئیں گے پرچہ بنوائیں گے اپنا آپ كى وائیڈل ٹيسٹ ہوگا اس كے ذريعے پتا چل جائے گا کہ آپ كو ٹائیفائیڈ ہے يا نہيں ہے اگر آپ كو ٹائیفائیڈ نكلتا ہے تو ميں جو ہوں آپ كو كچھ دوائياں لكھ كے دوں گا آپ اسے كھائيے گا اگر كچھ سيرپ وغيرہ بھى آپ كو لكھ كے دوں گا اس كو پيجیے گا ان شاء اللہ آپ چار سے پانچ دن ميں آپ ٹھيک ہو جائيں گى ہاں كوئى دقت نہيں ميں ساڑھے چھ بجے آ جاتا ہوں آپ سات بجے آرام سے آئیے تو آپ ايک كام كريے گا مجھے آپ كال كر ليجيے گا ميں آپ كو كچھ دوائى جو ہوں آپ كو فون كے ذريعے ميں واٹس ايپ كر دوں گا آپ اسے كھا ليجيے گا جی جى جى گرم پانى وانی كا كوئى يوز كرنا نہيں ہے بس آپ اگر آپ كو كچھ دقت ہوتى ہے تو آج آپ آ سکتی ہیں شام ميں ورنہ جو ہے آپ كل آئیے

ٹھیک ہے